बर' रावखौ रैखाथि होनो आरो बिखौ जौगा होनो माखासे हाबाफारि लानाय जादों बेफोरो जाबाय जोङो खौसे आलदा रोखोमनि माखासे आफादफोर दानाय जेरै एबसु बेखौ बड'लेण्ड स्टुडेन यूनियन हिसाबै दानाय जादों बे बायदिनो आरो गोबां गावबागाव आलादा आलादा रोखोमै माखासे हाबाफारिफोर लानाय जादों बर' हारिखौ रावखौ जौगाहोनो आरो बेखौ जोङो मोनसे हादरारि राव हिसाबै बाहायनो थाखाय जोङो बेखौ नाजागासिनो दं बे बायदिनो माखासे आलदा आलदा रोखोमनि आफादफोर आरो माखासे गोरों गोराफ्रा जों बेखौ जौगाहोनो नाजागासनो दं आरो बेखौ रैखाथि होनाया जाबाय जोङो खौसे गावजों गाव बयजोंबो एना एनि नङा लासिनो जोङो जौगाहोनो थानांगोन आरो गावजों गाव जों एना एनि मुगैनायखौ गारनांगोन होनबासो बे रावखौ जौगाहोनो हागोन आरो जोंनि समाजाव थानाय उन्दै माखासे सेंग्रा बायदि फरायनाय बेफोरखौ जों गोजौ थाखोआव लानांगोन जों माखासे ओरैनो जौ लोंला बायनानै ओरैनो न'वाव थासोमला बायनानै हाल खदालजों बेफोरबायदि थाबाय थानानै जों बेफोरखौ जौगा होनो हानाय नङा जोङो बेखौ जौगा होनो थाखाय आलादा बायदि रोखोमफोर जेरै लेखा फरायनाय माखासे खेला दुलाफोराव थानानै बाहागो लानाय आरो माखासे गिदिर गिदिर लेखा फरायनानै जोङो जोंनि माखासे गिदिर गिदिर मानसिफोरा आइ ए एस आइ पि एसफोरबो जों जाहो नांगोन बेफोर बायदिनो जोङो आरो खौसेथि जोंनि हारिखौ बेबायदिनो जोङो फेदेरलांनांगोन होनबासो जों बर' हारिखौ जौगाहोनो हालांगोन आरो बेल' नङा बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय एबा बर' रावखौ जौगाहोनो थाखाय जों माखासे स्कुल कलेज बायदिफोरबो खुलिनाय जादों बेफोरनि मादाव जोंना बड'लेण्ड यूनिवारसिटि दंखायो जोङो बेफोरनि सायाव मोजां फरायलांनानै एबा बर'फ्रा मोजां गिदिर गिदिर फरायलांनानै पि एइस डि माखासे गिदिर गिदिर मासटारफोर साक्रिफोर मावनानै गोरों गोराखौ जाहोनानै जोङो बेफोरजों बर'फोरखौबो रैखाथि होनो हायो आरोबाव बेजों लोगोसे बर' रावखौ रैखाथि होनो थाखाय एबा जौगा होनो थाखाय जोङो गोजौ माखासे नेशनेल थाखोआव एबा इन्टारनेशनेल थाखोआव जोङो जोंनि हारिनि माखासे राव हारिमु आसार खान्थि जानाय लोंनायनि बायदि बेफोरखौ जोङो गासिनोबो दिन्थिनो हानांगोन एबा बेफोरखौ जोङो गोजोन गोजौ थाखोआव एबा इन्टारनेशनेल थाखोआव जों लांनो हानांगोन बेफोरबायदि फैबासो जोंनि हारिया राव एबा हारिनि महरै जों गोजौ थाखोआव सिनायनो मोनगोन बेफोरबायदिनो जों बायदि बायदि रोखोमै जों जोंनि हारिखौ जौगा होनो हालांगोन